मुंहिंजो हिकु नंढो भाउ आहे जेको मूंखा ॿ साल नंढो आहे असां ॿिनिनि जी शिकिलयूं न मिलंदियूं आहिनि पर असां जा विचार कंहिं महिल मिलंदा आहिनि कंहिं महिल न मिलंदा आहिनि जीअं त हा उन खे घरु रहण वधीक वणंदो आहे ऐं मूंखे ॿाहिर घुमण वधीक वणंदो आहे कंहिं महिल कंहिं महिल असां जे विच में झिक झिक बि थीन्दी आहे पर असां हिक ॿिए खे ॻाल्ह समिझाए करे ठही वेंदा आहियूं कंहिं महिल मां ग़लत हून्दो आहियां त हू दड़का ॾीन्दो आहे कंहिं महिल हू ग़लत हून्दो आहे मां दड़िका ॾीन्दा आहियूं ॾींदो आयांसिं पर ठही वेंदा आहियूं ऐं असां जा विचार बि मिलन्दा आहिनि